दा मबेल नि बेलायाव दा मबेल नि बेलयाव माखासे मानसिफ्राथ' बहुत माबादों खिन्थु मबेल बुस्थुआ खिसुमानफ्रा मिथिनो रोङा ना मबेल बुस्थुआथ' जाय खि खस्थ' बे खस्थ' मोननायफ्राथ' एकदम मबेल जोंनो बुहुत मानि लेखा बायनो हाया माबा बायनो हाया बिदिनो मबेलजोंबो फरायनो हायो माबा हायो बिदिनो बे एखमबा मानि मबेल आ माखासे मोजां माखासे गाज्रि माबा बयबोथ' बेखौ मबेलनि माबाखौ बयबो बुजिजोबा नालाय मानि सोरबा मोजां थायो सोरबा बुजिनाय थायो बुजियै थायो दा मबेलजोंनो बहुत मानि अनलाइन सलियो अनलाइनजों नों बिहर लेखा दखानफ्राव लेखा बायनो हायाब्लाबो औ अनलाइनजों नोङो बिहरनानै नों फरायनो हायो लेखाफोरखौ बे दखानआवथ' लेखाफोरखौ दामि दामि लेखाफोरखौ मोना ना ओमफ्राय गो अनलाइनजोंसो बिहरनानै बायनांगौ जायो मबेल नि बेलायाव मानि मबेलआ खिसुमाननो गाज्रि खिसुमाननो मोजां मोजांनो मोजां मोजाङै बुजियैफोरनोथ' गाज्रि जाहैबाय जायमानि मबेल खौ जाय मानसिया मिथियो बिनि बि मानसिया मोजां आरो खिन्थु जाय मबेलखौ मबेल होननाय बुस्थुखौ बुजिया बिसोर खिन्थु गाज्रि गेलेयो बिसोरो बिदिनो दा मबेल बुस्थुआथ' बिराथ गोनां गोजाननि आउट खान्ट्रि फ्राव नै अनेक खामान मावहैयो ओमफ्राय बियो रायलायहरनो हायो बेंगालर थेंगालर थांग्रा जेन'बा फिसालाफोर थां थांनानै दंहैयो बिजों जोङो रायलायहरनो हायो आरो फटकबो नुलाय लायो माबाबो मानसिखौबो नुबावो मबेलजों बेनो मोजांआ एक फुखार मोजां आरो मबेलआ थाबाय नाङाबो मानाङाबो नों रायलायहरनो हाबाय थाबायनानैनो नोङो गासिबो सोब खा खामानिखौ मावनो हायो आरो दा बहुत खामानि मावबाय मबेल होननाय बुस्थुआबो मानि मोजां मोजांखौ मोजां मावनाय जादों आरो दा मानि मबेल बुस्थुआथ' बयनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजां आरो मानसिफ्रासो मानि मबेल खौ बाहायनो रोङैआव खिन्थु माबादों आरो

नों थाबायनाङा मानाङा मबेलजोंनो लेंहरनो हायो रायलायहरनो हायो थांनोबो हायो बिदिनो लेंहरलायनानै थांनो हायो फैनो हायो मानि गोदोनि बादि होसो होसो थाबायनांला दाथ' अनलाइन सलिबाय अनलाइन जोंनो नोङो माबानानै थाखा फैसा गैयाबाबो मबेल आव नायै नायैनो फरायनोबो हायो एसे एसे एनैखौ मानि नायनानै सोलोंनो हायो मबेल आवनो मोनजोबो नालाय दा बेनो आरो मेन खोथाया मानि नोंनिआ जेन'बा फिसालाफोर दंहैयो गोजान गोजान आउट खान्ट्रि फ्राव दंहैयो बेंगालर थेंगालर दंहैयो बेहाय जोङो रायलायहरनो हा हायो जोंथ' थांलायनो हाया फैलायनो हाला एफा गोजान थाहैनाय मानि बाहाय जों रायलायहरनो हायो आरो दुख सुखनि थाखाय